हैलो हाँ बोलिए हाँ हम वहीं से बोल रहे हाँ इन लोग का अभी अस्सी पचासी यही भाव चलता है हाँ हाँ दस बाई छः का उसमें आ जाएगा करीब दस पन्द्रह हज़ार का हाँ पन्द्रह हज़ार रुपये उसमें डिज़ाइन उज़ाइन सब बन जाएगी हाँ हाँ कास्टिंग का सामान लगता है नहीं साथ में नहीं कलर नहीं कर के देते हैं ऐसे ही देते हैं

वही कुछ पाँच सौ से हज़ार रुपये नहीं कलर फिर हमारा ही होगा

यही कुछ पाँच या फिर दस दिन हाँ पाँच दस दिन लग जाएगा वह तो आपका लगेगा फिर हम कैसे देंगे हाँ किराया आपका लगेगा नहीं लगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और हम लगा देंगे हाँ एक्स्ट्रा लगता है

वो लगभग होगा एक या फिर दो क्विंटल से ज़्यादा ही होगा

हम कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे हफ़्ते भर में बनाने की हाँ हम दे देंगे ठीक ओके